हमरा बगलमे पड़ोसी बढ़िआँ बढ़िआँ छै जेना हमरा बगलमे छै हमर साथिए भेल हिमान्शु हमर भाइ भाइ भेल जे जेठ भाइ भेल लल्लन चौधरी हमर पैघ भाइ भेल राणाजी चौधरी हमर दोस्त भेल गुड्डू फेर हमर भाइ भेल मुखिआजी